आं आंनि जिउआव बांसिन बेसेन गोनांसिन सानो होनबा समय समयानो मानसिनि जिउआव बांसिन बेसेन गोनां होन्नानै सानजायो माने टाईम गैयाबा जों बुहुमाव जेबो जेबो थांनानै थानो हाया आरो थायमावनो जानाय थायमावनो लोंनाय जिरायनाय थायमावनो थायम एक्सप्लर खालामनाय जाबाय थायमाव बेरायनाय बेफोरखौ थायमावनो मावनांगौ थायमाव बनायनाय जों दा मावो दानो मावनांगौ खामानिखौ दा एबा बे समाव मावनांगौ गाबोन जुदि सानोबा जों बे गाबोन होन्नानै थालांनाय जायो बेखायनो समावनो जोङो मानसिनि जिउआव दानोबा जोङो दानो एबा बे समावनो मावनांगौ होन्नाय बे खोथाया थायो आरो थायमावनो जोङो थायम थाब्लासो जेरै थायमजों सोलिनो हायोबासो जोङो थायमजों समयजोंसो सोलिनो हानाय जानांगौ थायमावनो जेरै मावाबा बेयो जेबो भेलु गैया जायो जेरै आइसक्रिमफोर बायदि आइसक्रिमा जुदि गलिनानै थाङोबा बेखौ थायमावनो जाखानाय बायदि जायाबा बेबायदि समाया बारलाङोबा समाय बारनाय लोगो लोगो जों बै फैगोन खामानिखौ मावनांगौ दंबा बेखौ मावफिन्नांगौ जेबो गैया आरो ओंखायनो जोङो समयजों सोलिनो नाजानांगौ समयावनो मावनाय समायावनो फरायनाय बेखौ जोङो खालामनो नाजानांगौ